असांजे शहर में दाल पकवान ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि खाइण में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं हिते गांधीधाम में हिकु दाल पकवान वारो जय शंकर दाल पकवान वारो ॾाढो मशहूरु आहे न हुन जो दाल पकवान दाल पूरी इहे ॾाढी सुठी थींदी आहे हिन खां पोइ गांधीधाम में होटल ग्रीन पैलेस आहे उन में बि ॾाढो सुठो नमूने सां रोटी मिलंदी आहे भई चाइनीज बि मिलंदो आहे इन पनीर जूं भाॼियूं उन इहो सभु सभु ॾाढियूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं होटल ग्रीन पैलेस में मिलंदियूं आहिनि प्लस में हिते हिकु होटल आहे आदिपुर में बि आहे चामुंडा रेस्टोरेंट करे उन में बि ॾाढो सुठे नमूने खाइण पीअण मिलंदा आहे पर उहो गुजराती नमूने सां हूंदो आहे त पाण खे सिंधी गांधीधाम में ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं वॾी होटलियूं बि आहिनि हुन में हिकु मिठाई वारो आहे गांधीधाम में हिकु शंकर मिठाई वारे नाले सां मशहूरु आहे ॾाढो उहा उहा सिंघर जी मिठाई उन्हनि जी हर शहर में हितां खां वेंदी आहे ॿाहिरि जे शहरनि में ॿियों हिते जा पंहिंजे हिते जा कच्छिदा कच्छी पकवान कच्छी पकवान चइबा आहिनि जेके भई उहा ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि हिते आदिपुर में खावड़ा स्वीट नाले जी जॻहि आहे उतां इहो ॾाढो सुठो मिलंदो आहे पोइ तुणा वारो आहे उते बि ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि पकवान ॿ टे जॻहियूं आहिनि जेके उते ॾाढा ई सुठा मिलंदा आहिनि हुन खां पोइ पिज्जा वारा बि हिते जाम आहिनि पर उहा आहिनि सभु जॻहियुनि ते खाइण पीअण जो हिते ॾाढो सुठे नमूने सां मिलंदो आहे